फुर्सतके समयमे समय जे छै से ओना तऽ आइके डेटमे जेना मोबाइलके जमाना छै इन्टरनेटके जमाना छै टाइम कखन बीत जाइत छै फुरसत नहि मिलै छै लेकिन तैयो फुर्सत कखनो ने कखनो जहन मिलै छै तऽ आदमीकेँ तऽ कखनो यूट्यूब खोलके फेसबुक देखलक जे अपन अपन फेसबुकके माध्यमसँ पहिला अपन बिसरल बहुत एहन जे छै से सङ्गी साथी रहै छै जेकरा देखलहुँ इन्टरनेटके माध्यमसँ जकरासँ हम जे छै से बहुत दिनसँ बात चित नहि भए पाबि रहल छै आ फेसबुकके माध्यमसँ देखलहुँ कखनो आइडीमे जे फलना छी चिलना छी तऽ ओकरा फ्रेन्ड बनेलहुँ गप शप भेलहुँ भेल आ अपन जे छै से टाइम पास भए गेल तकर बादो जे छै से अपन जे भी रिश्तेदार या बहिन या केओ भी हो फोन कए लियऽ अपन अपन जे छै से मोनके बात करु ओहि परमे जे छै से कोनो एहन बात हुए तऽ विचार विमर्श करू बचपनके कोनो बात हुए ओहि परमे जे छै से गप कए कऽ जे छै से ओहिसँ बहुत इन्टरटेनमेंट होइ छै बहुत एहन गप होइ छै जे याद पारिकऽ हँसी आएल आ जँ तऽ अहाँकेँ लागल आ ओहिनामे जे छै से बहुत निकसँ ई सब जे छै से समय बीत जाइत अछि